हेल' थ्रेबेल एजेनसिस आं मैया मोनायावहाय कक्राझारनिफ्राय सिरांसिम मोनसे इबलबुक खालायनानै हाय लांदोंमोन बेयावहाय द्राइबारा बिराथ मोजांमोन बिनि बेब'हार गासैबो आखल आखुवा जोंजों हाय मोनानि समब्लाबो खायसे द्राइबारफ्राथ' मोजां थाया नाथाय बियो जोबोर मोजांमोन जोंजों हाय जों सहैब्ला होनब्ला बियो फैसाखौ हायबो जेनुयेनलि लादों जोंनिफ्राय बारा बिदिनो बाराबो बियाखै आरो बियो जोंजों हाय बिराथ मोजां रायलायदों आरो गोबां द्राइबारसफ्रानो बिदिनो लोंला जाला बिदि गारि सालायो नाथाय बियो बिबादि नङामोन आरो जों मोनथियै जायगोफोरखौ जों सोंबाबो बियो खोनथादों स' आङो बिराथ मोजां मोनदों आङो बेखोनो खोनथानो सानदोंमोन आरो